हैलो साईं तव्हांजे संगीत कार्यक्रम जे निमंत्रण असांखे मिलियो आहे पर असांखे तारीख़ ऐं कहिड़ी जॻह ते आ्हे केॾी महिल आहे उहो कुझु असांखे ख़बर कोन्हे त महिरबानी करे असांखे उहा टई ॻाल्हियूं मोकिलींदा त असांखे उते पहुचण में का दिक़त न थिए ऐं असां अची करे संगीत जो समारोह जो में शामिल थियूं ऐं पंहिंजी दिलचस्पीअ जो इज़हार कयूं अहिड़ी तरह अहिड़ी तरह असांखे फाइनल ॿुधायो वञे त असां टाइम ते उते पहुची वञूं जय झूलेलाल